जय झूलेलाल कटनी ज़िले में आहिनि त सभी ज़ाति जा माण्हू लेकिन शायदि मुंहिंजे हिसाब सां कटनी में सिंधी ज़्यादाह आहिनि ऐं उहे सभु हिकु साथ सुठे तरीक़े सां रहंदा आहिनि असां ख़ुश आहियूं कटनी में रही करे जो असांजी बातचीत बि सभिनि सां थींदी आहे ॻाल्हाइणु बरताव बरताव सभु कुझु बढ़िया आहे जय झूलेलाल